ہم نے اردو کو سیکھنا اسٹارٹ کیا دو ہزار سولہ سے دو ہزار سولہ میں جب میں آٹھ سال کا تھا تبھی اسٹارٹ کیا جب یہاں پہ ہمارے مسجد کے امام صاحب پڑھانے آتے تھے تبھی میں نے اردو پڑھنا اسٹارٹ کیا شروع شروع میں مجھے اردو تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن کچھ دنوں بعد پڑھنے کے بعد مجھے اردو تھوڑا بہت سمجھنے میں آ رہا تھا سمجھنے میں آنے کے بعد میں تھوڑا تھوڑا حدیث پڑھنے لگا حدیث پڑھنے کے بعد پھر بہت سارے اگزام دیے اردو کے مجھے بہت اچھا لگا اردو ایک بہت ہی اچھا کورس ہے اردو کا تجربہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ اسے آگے جانے کے بعد اور بھی زیادہ بہت اور بھی اور بھی زیادہ مزہ آنے لگتا ہے جس کی وجہ سے اردو کا تجربہ بڑھنے لگتا ہے اردو میں بہت بہت ایسی شاعری ہوتی ہے بہت ایسے افسانے ہوتے ہیں جو بہت ہی انجویبل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگوں کا موڈ فریش رہتا ہے اردو کا تجربہ بہت ہی بہترین تھا جب سے اردو پڑھ رہا ہوں تب سے اب تک کا مزہ ہی کچھ اور تھا اردو زبان سیکھنا بہت ہی آسان ہوتا ہے لیکن اگر اس کو اچھے طریقے طریقے سے نہیں سیکھیے گا تو پھر بہت ہی مشکل ہوگا